مجھے اپنا کام کرتے سمے گانے سننے کی بہت عادت ہے کیونکہ میں زیادہ تر کمپیوٹر چلاتے وقت گانے سنتی ہوں اور اپنا کام کرتی رہتی ہوں جس سے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا کام کب ہو جاتا ہے چاہے وہ کتنا بھی کام ہو اس میں ٹائم کتنا بھی لگے بٹ مجھے پتہ نہیں چلتا کیوں کہ میں گانا سنتے سنتے اس کام کو انجوائے کرتی رہتی ہوں اور کام اپنا کمپلیٹ کر دیتی ہوں پھر بھی مجھے پتہ نہیں چلتا میں کبھی کبھی کبھی بہت زیادہ انجوائے لے کر گانے سنتی ہوں جس میں کہ مجھے بہت مزہ آتا ہے میرے چہرے پہ خوشی الگ سے دکھائی دیتی ہے لیکن کبھی کبھی میں سیڈ گانے سنتی ہوں تو ان سے میرے چہرے کی الگ سے نظر آتی ہے اور یہ بھی ہے کہ میں جیسے گانے سنتی ہوں اس کی وجہ سے میرے چہرے پر اس کی معلومات دکھائی دیتے ہیں کہ میں سیڈ ہوں یا خوش ہوں یا میں بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں یا یہ کہ گانے سنتے وقت مجھے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور میں گانے انجوائے لے کر سنتی رہتی ہوں